हमरा सबके इलाकामे पारम्परिक खेल कबड्डी है जे हमसब शामके टाइममे शामके समयमे हमसब अपना बचपनमे हमसब बचपनमे हमसब घरके बाहर निकलिके दुरापर आओर शामके टाइममे शामके समयमे बहुत ही गेम खेलैके हमसब पसन्द करी बहुत खेली अभी भी कभी कभी खेल लै छी हमर सबके पारम्परिक गेम कबड्डी छै आओर कबड्डीके भी ही हमसब खेलैके पसन्द करै छियै इहे सब गेम मतलब कबड्डी ही खेलै छियै